पैह्लें मेरे कोल कैमरे आह्ला फोन नेईं होंदा हा ते मिगी फोटो खिच्चने दा बड़ा शौंक हा मिगी फोटो ग्राफरी करना बड़ा शैल लगदा साढ़े घर जिसलै कोई बी रिश्तेदार आंदा हा में फोन लेइयै बड़े स्हेई स्हेई फोटो खिचदी ही ते मिगी फोटो खिच्चना बड़ा स्हेई लगदा हा ते जिसलै में थोह्ड़ी हारी बड्डी होई फिर मैं फोन लेआ पर इ'यां एह्दे च इन्नी स्हेई फोटो निं आंदी ऐ पर फिर बी में फोटो खिच्चनी होन्नीं मिगी बड़ा मजा आंदा फोटो खिच्चने गी फोटो खिच्चना मिगी बड़ा शैल लगदा क्योंकि फोटो खिच्चने कन्नै फोटो खिच्चियै में नमें नमें बातावरण गी अपने फोन बिच्च कैद करनी होन्नीं जि'यां कि पता ऐ प्रकृति दे फोटो खिच्चना बड़ा शैल लगदा जि'यां बरखा पवा दी होऐ ओह्दे फोटो खिच्चना बड़ा शैल लगदा फोटो खिच्चने दा मिगी बड़ा मजा आंदा पैह्लैं मेरे कोल फोन हैन्नी होंदा हा हून मिगी फोटो खिच्चने दा बड़ा मन होंदा हा में चाह्न्नीं कि में कोई प्रोफैशन करां फोटोग्राफरी गी लेइयै पर मेरे कोल पैसे नेईं हे कि में फोन लेई सकां फिर में जदूं बी कोई रिश्तेदार साढ़े घर आंदा हा ते में ओह्दै कोला दा फोन लैंदी ही ते ओह्दे फोना च फोटो खिचदी ही ते फोटो खिच्चने गी बड़ा मज़ाजा आंदा हा फोटो खिच्चना मिगी बड़ा शैल लगदा एह् सब बाद च जिसलै में फोटो खिच्चना बड़ा मजा आंदा हा फिर में रिश्तेदारें दे फोटो लेई आंदी ही उं'दे फोटो खिच्चने फोना पर फिर में अपने पैसे जोड़े ते अपना फोन लैता मेरे फोना च इन्ने हून में अपने फोना च बड़े फोटो खिच्चनी होन्नीं मिगी फोटो खिच्चने दा बड़ा मजा आंदा में बातावरण दिक्खनीं बरखा पवा दी होऐ कुदै ओह्दा खिच्ची ओड़नी मिगी बड़ा मजा आंदा फोटो खिच्चने गी फोटो खिच्चना मेरा निक्के होंदे गै मिगी बड़ी दिलचपसी ही जिसलै मैं निक्की ही ते मिगी फोटो खिच्चना बड़ा पसंद हा ते पर अस टैम में फोन लेई नेईं सकदी ही उसलै मेरे कोल मेरे घर आह्लें कोल जेह्ड़ा मिगी फोन लेइयै देन जां हून बी मेरे कोल इन्ना बधिया फोन नेईं ऐ कैमरा में हैन्नी लेई सकनीं इन्ने पैसे मते पैसैं औंदा ते इस करियै में फोना पर गै फोटो खिच्चनी होन्नीं फोना पर फोटो खिच्चने गी बड़ा मजा आंदा जिसलै कुछ बी होऐ फंक्शन फुंक्शन कुछ बी होऐ ते मिगी फोटो खिच्चने गी बड़ा मजा आंदा ते अस फोटो खिच्चने होन्नें मेरी स्हेली बी मिगी आखदी कि में फोटो खिच्च मेरे क्योंकि में फोटो बड़े शैल खिच्चनी होन्नीं मी निक्के होंदे गै चाऽ हा फोटो खिच्चने दा ते इस करियै मिगी फोटो खिच्चने दा बड़ा चाऽ ऐ ते में ते में चाह्न्नीं के में बड्डी होआं ते में कोई शैल कैमरा लैं ते शैल शैल फोटो खिच्चां ते इ'यां जेह्ड़ा बी वातावरण ऐ प्रकृति इ'नें गी अपने कैमरे च कैद करां मिगी बड़ा मजा आंदा फोटो खिच्चने गी मेरी स्हेली बी कल्ल मिगी फोन करियै आखा दी ही कि उ'नें बी कुदे घूमन जाना ऐ ते में बी ओह्दे नै जाना ऐ ते फोटोग्राफ्री करना बड़ा पसंद ऐ होर में इस करियै फोटो अपने फोना च रक्खनी होन्नीं मजा आंदा दिक्खने गी जेह्ड़े वातावरण होंदा इ'यां कैद करियै रक्खे दा होंदा फिर उस्सी बाद च दिखचै फिर सानूं बड़ा मजा आंदा दिक्खने गी इस करियै मी बड़ा मजा आंदा फोन दे ओह् करने गी ते फिर अस फोटो खिच्चने होन्नें में पैह्लैं फोन नेईं हा में नेईं लैई सकदी ही फिर असें फोन लेआ फिर में ओह्दे च फोटो खिचदी रेही फिर मिगी बड़ा मजा आंदा जे में कैमरे च फोटो में रोजे दा इक ना इक फोटो खिच्चनी गै होन्नीं ओह् चाहे किसै दा बी होऐ मी बड़ा मजा आंदा फोटो खिच्चने गी फिर इस च इस दिन अस बैष्णो माता घूमन गे हे उत्थै बी बड़ा मजा आया उत्थै बी असें फोटो खिच्चे हे उद्धर माता दा बड़ा स्हेई नजारा हा उद्धर प्हाड़ हे बड्डे बड्डे उद्धर बड़ा मजा आया हा उद्धर असें गी बड़ा मजा आया उद्धर बड़ा स्हेई नजारा हा उद्धर में बड़े फोटो खिच्चे हे अजैं तक मेरे फोन च है ऐ फिर इ'यै बाद च नशानियां अस दिक्खने होन्नें जेह्ड़े में फोटो खिच्चे दे उस्सी असें जाद करी करियै दिक्खने होन्नें कि असें फोटो कुद्धर खिच्चे हे कुद्धर नेईं फिर मिगी बड़ा मजा आंदा फोटो दिक्खने गी ते अगर में इन्ना स्हेई त'रा कन्नै फोटो नेईं खिच्ची सकनीं पर में चाह्न्नीं कि में एह्दा प्रौफैशन करां फोटो खिच्चने दा फोटो खिच्चना मी बड़ा पसंद ऐ तो होर साढ़े घरा दे बी मिगी आखदे जिसलै कोई फंक्शन फुंख्शन होऐ ते फिर अस फोटो खिच्चने होन्ने ऐं फिर मिगी फिर अस कुदै बी घूमन शूमन जन्ने होन्नें ते मिगी फोटो खिच्चना बड़ा पसंद ऐ में कुदै बी जां मिगी फोटोग्राफ्री करना इन्ना पसंद ऐ इन्ना पसंद ऐ में कुदै बी जांऽ में फोटोग्राफ्री जरूर करनी होन्नीं बेशक्क मेरा फोन इन्ना स्हेई निं ऐ पर मी फिर बी फोटोग्राफरी करनी बड़ा पसंद ऐ ते इस करियै फोन लेआ हा मेरे कोल फोन हैन्नी हा पैह्लैं में तांइयैं इस करियै जदूं में थोह्ड़ी बड्डी होई जां थोह्ड़ा ऐजुकेशन च होएआ फिर में अपने पैसे जोड़ी जोड़ियै में लोकें दे ञ्यानें गी टयूशन पढ़ाई पढ़ाइयै फोन लेआ हा फिर हून में अपने फोन कन्नै फोटो खिच्चनी होन्नीं फिर में अपनियै स्हेलियें गी बी दस्सनी होन्नीं दिक्खो में फोटो खिच्चे फिर ओह् आखदियां तूं बड़े शैल फोटो खिच्चनी होन्नीं फिर में होर बी होर बी अस पिकनिक गेदे हे मानसर असें उद्धर बी फोटो खिच्चे उद्धर बी बड़ी स्हेई झील जेही ऐ दिक्खने गी ओह्दे बी असें फोटो खिच्चे उद्धर बी बड़ा मजा आया हा उद्धर बी प्हाड़ ऐ बड्डे बड्डे इन्ना मजा आया हा उद्धर बी उद्धर बी में बड़े फोटो खिच्चे हे होर फिर अस फोटो खिचदे गै रौह्न्ने होन्नें साढ़ै उद्धर दिन तेहार होंदे गै रौंह्दे फिर में मेरै फोनै च अजैं बी बड़े फोटो जि'नें गी में जाद करनी होन्नीं दिक्खनी होन्नीं कि में उद्धर खिच्चेआ हा उद्धर खिच्चेआ हा फिर मिगी बड़ी खुशी होंदी फोटो दिक्खियै ते मिगी बड़ा मजा आंदा आंदा फोटो दिक्खना इस करियै मीं फोटो दिक्खना बड़ा पसंद ऐ में मतलब में चाह्न्नी ऐं कि होर पैसे जोड़ियै होर स्हेई कैमरा लैं फिर में होर स्हेई स्हेई फोटो खिच्चां ते में अपना प्रोफैशन बनांऽ इस्सी गै फोटो खिच्चने गी ते मिगी बड़ा मजा आंदा फोटो खिच्चने गी होर में चाह्न्नी आं कि कोई मैं प्रोफैशन बनांऽ कैमरे आह्ला गै में कैमरे च गै फोटो खिच्चां हून मेरी इक्कै इक खोहाहिश ऐ कैमरा लैने दी तां कि में स्हेई स्हेई फोटो खिच्ची सकां इस करियै में हून कैमरा लैना चाह्न्नी आं क्योंकि फोन च इन्ने स्हेई फोटो नेईं आंदे जिन्ने अस खिच्ची सकनें फोन च बी इ'यां गै होंदा पर जेह्ड़ा कैमरे होंदे क्लेयर्टीं होंदी ओह् फोना दी स्हेई होंदी इस करियै फोना च जादा स्हेई फोटो नेईं आंदे कैमरे च बड़े स्हेई फोटो आंदे फिर अस उस्सी कड़ाई बी सकने आं उस्सी लाई बी सकने आं ते मिगी फोटो खिच्चना बड़ा पसंद ऐ इक बारी में इक ओह्दा इं'दा फोटो खिच्चेआ हा प्रकृति दा फिर में ओह् अपनी स्हेली गी गिफ्ट कीता हा प्राॉकृति दा फोटो उस्सी बड़ा स्हेई लग्गेआ ओह् बड़ा शुक्रिया करा दी ही मेरा ते में फोटो खिच्ची खिच्ची उस्सी दित्ते हे मिगी बड़ा मजा आंदा फोटोग्राफ्री करने गी इस करियै में फोटोग्राफ्री करना चाह्न्नी आं होर में चाह्न्नी आं कि में कोई कैमरा थ्होऐ नमां फिर में ओह्दै च फोटोग्राफ्री करां बस इ'यै मेरा प्रोफैशन ऐ कैमरे दा